ہیلو کیا یہ آئی ٹی مینیجر ہے بہت اچھا میرے پاس کچھ دلچسپ خبریں ہیں ہماری کمپنی نے ابھی گیمنگ کے ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور گیم اِس سال کے آخر تک ہندوستان میں ریلیز ہونے والی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے ٹیم کے تعاون کی ضرورت آئی آئی ٹی ہموار لانچ کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ہوگی ہم صارف کی سرگرمیوں اور ممکنہ تکنیکی چیلنجوں میں اضافے کی توقع کر رہے ہیں ہم کھیل کو بے حد طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اِس کا مطلب کچھ اضافی کام ہو سکتا ہے ہم آئی ٹی ٹیم کو اگلے دو مہینوں کے لیے ایک سے زیادہ شِفٹوں میں کام کرنے پر غور کر رہے ہیں اِس کے آغاز سے پہلے ہمیں چوبیس گھنٹے نِگرانی مسئلے کی فوری حل اور صلاحیت کی پیمائش کی ضرورت ہوگی یہ یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ گیم اچھی کارکردگی کا مُظاہرہ کرے اور صارفین کو بہترین تجربہ ہو بالکل ہاف برن آؤٹ سے بچنے کے لیے مُناسب شیڈیول ورزش کے ساتھ اضافی معاوضہ فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اِس کے لیے کس کوشش کی ضرورت ہوگی اور ہم اِس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اُسے تسلیم کیا جائے اور اُسے انعام دیا جائے بِلا شُبہ براہِ کرم ہمیں جلد از جلد اُن کے تاثرات سے آگاہ کریں تاکہ ہم ٹیم کی لگن اور مہارت آئی ٹی اِس کے مطابق منصبوبہ بندی شروع کر سکیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم مِل کر اِس لانچ کو کامیاب بنا سکتے ہیں آپ کے تعاون کا بہت شُکریہ اور میں آپ سے سُننے کا مُنتظر ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک دلچسپ موقع ہے اور آپ کی ٹیم کی کوششیں اِس کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کریں گی